ہندوستانی ملازمت کا بازار متحرک اور وسیع ہے لیکن یہ مختلف چیلینز اور مواقع کا سامنا کر رہا ہے خاص طور پر نوجوانوں اور حالیہ گریجویٹس کے لیے مناسب ملازمتوں کی کمی ہے تعلیم یافتہ افراد کے لیے ملازمیتیں تلاش کرنا مشکل ہو سکتا ہے تیزی سے ترقی پذیر ٹیکنالوجی کے باعث بہت سی روایتی ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں اور نئے مہارتوں کی ضرورت بڑھ رہی ہے تعلیم اور صنعت کی ضروریات کے درمیان فرق موجود ہے جس کے نتیجے میں تعلیم یافتہ افراد کے پاس مطلوبہ مہارتیں نہیں ہوتی عملی تجربے اور ہنر کی کمی بھی ایک مسٔلہ ہے جو ملازمت کے مواقع کو متاثر کرتی ہے شہر اور دیہی علاقوں میں ملازمت کے مواقع میں فرق ہے شہری علاقوں میں زیادہ مواقع ہوتے ہیں جبکہ دیہی علاقوں میں یہ محدود ہیں مختلف طبقوں کے درمیان ملازمتوں تک رسائی میں فرق پایا جاتا ہے خود کاروبار کے مواقع کو بڑھانے کے باوجود بہت سے نئے کاروبار ناکامی کا سامنا کرتے ہیں جس سے ملازمتوں کی تخلیق پر منفی اثر پڑتا ہے ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل میڈیا کی ترقی کے ساتھ آئی ٹی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیٹا سائنس جیسے شعبوں میں ملازمتوں کے مواقع بڑھ رہے ہیں اسٹارٹ اپ کلچر کی ترقی نے نئے کاروباری مواقع فراہم کیے ہیں جو نئے کاروبار کے مواقع کو فروغ دیتے ہیں مختلف ادارے اور حکومتیں ہنر کی ترقی اور تربیت کے پروگرامز فراہم کر رہی ہے جو ملازمت کے مواقع کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں آن لائن تعلیم اور مہارت کی تربیت نے افراد کو نئے ہنر سیکھنے اور خود کو مارکیٹنگ میں بہتر طور پر پیش کرنے کا موقع فراہم کیا ہے عالمی سطح پر کام کرنے کے مواقع جیسے کہ فریلانسنگ اور ریموٹ ورک نے ہندوستانی ملازمت کے ہندوستانی ملازمت مارکٹ کے لیے نئے مواقع فراہم کیے ہیں بین بین الاقوامی کاروباری مواقع کی ترقی نے ملک کے معیشیت اور ملازمت کے مواقع کو فروغ دیا ہے حکومت مختلف اسکیمیں چلا رہی ہے جیسے کہ مودی گورنمنٹ کی اس اسکل انڈیا اسکیم اور پردھان منتری روزگار پروٹیکشن اسکیم جو ملازمت کے مواقع بڑھانے اور ہنر کی ترقی میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں بنیادی ڈھانچے صحت بنیادی ڈھانچے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں سرکاری سرمایہ کاری سے بھی ملازمتوں کی میں مدد مل رہی ہے یہ چیلینز اور مواقع ملازمت کے بازار کی موجودہ حالت کو بیان کرتے ہیں اور مستقبل میں بہتر مواقع فراہم کرنے کی سمت میں کام کرنے کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں